आंहा बिब' गैया बिनानाव दङ बिनानाव आरो बिदा दङ आरो फंबाय सासे दङ जोङो मालाबा बिराथ बिदिनो अनज्लायलायो मालाबा रागा जोंलायलायो गावजों गाव साथामजों मालाबा रागा जोंलायलायो आंनि बिनानावआ न'आव थाया बियो हस्टेलाव थाहैयो बिनिफ्राय जोङो जेब्ला न'आव फैयो अब्ला अनज्लायलायो रिल्स बानायलायो सानैजों जेब्ला लोगो मोनलायो अब्ला ओमफ्रायो लोगो मोनलायनानै बेबायदिनो रायज्लायरायो मा मा जाबोदों मा मा जायाखै स्कुलफोराव मा खालामोमोन मा खालामा मा मा जादों बेफोरखौ जोङो सावरायलानानै जोङो रायज्लायलायो रायज्लायलायनानै बेबायदिनो मिनियो आरो माब्लाबा जोङो रागा जोंलायलायो बोराबलायो सानैजों बिब' बिनानाव बेवहाय फंबायाबो मालाबा मालाबा रायज्लायफायो बिदि रंजायो गेलेयो माब्लाबा रागा जोंलायलायो मायाबा बारा जादोंब्ला बेयो रागा जोङो आंखौ बांसिन अनदों बेबायदि होननानै रागा जोङो फंबाया बेबायदिनो जों बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोबोर अनज्लायलायो मिलायलायो मोसायो रिल्स बानायो न'आव फैयोब्ला